आङो बे बुहुमनि सोलायनाय नुबोदों ओन्दैनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोदों जेरै गोदो जों ओन्दैयावहाय जोङो इन्टारनेट बाहायनो मोनामोन इन्टारनेट गैयामोन जोङो फन फिसा फिसा बाहायोमोन आरो बेयाव जों खालि कल फेसिलिटिखौल' बाहायनो हायोमोन नाथाय जोङो दा मा नुनो मोनदों बिस बोसोर उनाव जे जोङो इन्टारनेट सालायनो मोनो जोङो जोंनि मबाइल फिसायावनो जोङो गोजान गोजान थानाय मानसिफोरजों भिडिअ कल रायलायनो हायो जोङो जोबोद स्पिड नेट सालायनो हायो भिडिअ'फोर नायनो हायो मुभिफोर नायनो हायो जेखौ जों गोदो उन्दैयाव मोनाखैमोन बियो जोबोद मोजां जादों बे जिनिसा बे डेल्भमेन्टआ इन्टारनेट फैनायजों मबाइल गिदिर गिदिर स्क्रिननि फैनायजों गथ'फोरा फरायनो हादों अनलाइन फरायनो हादों जेखौ जों गोदो उन्दैयाव मोनबोयाखैमोन नाथाय बे सोलायनाया मोनसे जोबोद गाज्रि जिनिसबो लाबोदों जे जाबाय रिल्स चसियेल मेडिया बेयावहाय आजिखालिनि गथ'फोरा जोबोर नांथाबनानै थायो लेखा फरायनो नागेरा बेखौ नायबाथाय नायबायथानो गोसो जायो बे मानि गथ'फोरनिबो दाय नङा मानोना बे जिनिसखौनो बेनि एलग'रिडिमखौनो ओरैबादि बानायनाय जादों जेखौ जों बाहायबा नायबा नायबायथानो लुबैयो जों स्क्रल खालामै खालामै माला माला एक घण्टा थांखो माला माला दुइ घण्टा थांखो जोङो थालखौनो मोना बोयो मोनसे गाज्रि सोलायनाय होन्नानै हम लानो हायो आरो सोलायनाय मोनबावदों होमबा आङो ग्ल'बेल वारमिं जोंनि क्लाइमेटया सोलायनाय नुनो हादों जों गोदो जेब्ला ओन्दैमोन अब्ला गुसु जायोमोन आरो गरम जायोमोन नाथाय नरमेल गुसु नरमेल गरम जायोमोन दा जों मा नुनो मोन्दों गुसुबा ओरैबादि गुसु जायो आरो गरमबा ओरैबादि गरम जायो दा नै दा सामार सिजन गोलोम बोथोर जागासिनो आरो जोंनि बे जायगायाव आसामाव दा बादि गरम मालाबाबो नुफेराखैमोन दा ओरैबादि गरम दा जुननि मासावनो ओरैबादि गरम थानो हायै गरम जानानै फैदों बे जादों क्लाइमेट सेन्सनि थाखाय बे जादों ग्ल'बेल वारमिंनि थाखायसो जोङो हास्थायनांगौ बे ग्ल'बेल वारमिं खौ होबथानो थाखाय जोङो बांसिन बांसिन बिफां लाइफां गायनो हानांगौ गायनांगौ थाखि जोंनि फैगौ फिउसार जेनेरेसना मोजाङै मोजां थानो हायो मोजाङै मोजां संसार खुंलांनो हायो